आतां पयलीं हांव नी तुमकां दोन म्हणी म्हणून दाखयतां एक फामाद म्हण आसा मेजा वयलें केळें काडून सोयरीक जोडटा तशेंच जेन्ना आमचें कितें सांडटा पळय तें हाती कडेकच आसता पूण आमी सगल्याक सोदता तेन्ना अशें म्हणटात खाखेक कोळसो गांवांक वळसो आतां तुमकां एक कवितेंतली पंक्ती अशी वळ म्हणून दाखयतां नामनेचे कवी जावन गेल्यात बाबा बोरकर जाका आमी बाकीबाब बोरकरूय म्हणटात तर तांच्यानी बरयिल्लें एक पद म्हज्या मतींत बरला घट्ट तें अशें आसा त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसानां मंद मंद वाजत आयलीं गो तुजीं पायजणां